ہیلو ایک سیکنڈ

یس ڈاکٹر مجھے آپ سے اپنے ہیلتھ ایشوز کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی یہ یس کل سے مجھے بہت زیادہ ویکنیس ہو رہی ہے اور میرے پیٹ میں بھی بہت زیادہ درد ہو رہا ہے آج رات سے جی میں نے ڈنر میں کچھ ایسا ہیوی نہیں لیا تھا ہاں تھوڑا بہت آئلی وغیرہ کھانا کھایا تھا جی میں نے سب سے پہلے تو وہ ڈائجین لی تھی اس سے مجھے تھوڑا نہیں آرام ہوا تو میں نے ہمارے یہاں ایک گیس کی دوا تھی وہ میں نے لی پھر بھی نہیں آرام ہوا پھر میں نے سوچا آپ سے کچھ کنسلٹ کر لوں جی تھوڑی بہت کی تھی لیکن کیا دیکھا زیادہ تھا کہ میں زیادہ نہیں کر سکتی جی نہیں بالکل بھی آرام نہیں ہے جی جی جی اچھے ہاں جی نہیں اچھا اور اگر مطلب آرام نہیں ہوا تو پھر کچھ چیک اپ وغیرہ کرانا پڑے گا جی جی ٹھیک ہے ٹھیک چلئے ٹھیک ہے تھینک یو